हॅलो म्हाजें नांव सिया नायक म्हाका म्हाज्या फाटल्या स म्हयन्याची पे इलॅक्ट्रिसिटी बिलाची बील हिस्ट्री जाय आशिल्ली तुमी दिवपाक शकतात म्हजो बील नंबर सात आठ णव स पांच चार तीन एक शुन्य म्हजो घर क्रमांक एकशें दोन आनी म्हाजो मिटर नंबर तीन चार पांच एक

तूं आं मागता तुमच्या लागीं म्हाजें फाटले स म्हयन्याचे एक्सीटी बील पेमेंट हिस्ट्री म्हाका तुमी ह्या नंबराचेर धाडचें देव बरें करूं